औ औ बबेनिफ्राय बुंदों

अ औ औ औ दे सोंनो हागोन दे फ्रि आवनो दं दाथ' सरकारबो गैला बर'नि गेजेरावथ' मोननै बर'नि गेजेराव मोननै पार्टि दं दाथ' जोंनि सरकारबो गैथ'ला दा सोलिदों सोलिनाया एसे मोजाङैनो किन्तु सोलिदोंब्लाबो नोङो सरकार गैयै हिसाबै जों पाब्लिक फोरखौ सेवा खालामनो हाया नायनो हाया दा बेनि सायाव बेनि थाखायनो जोंङो पाब्लिक फोरजों गोरोबनो हाया मिटिं खालामगासिनो दं दा हाय जौसेआव जौसे पारसेन्ट खा एबार सरकार फैगोना बै फैगोन बि टि सि बिसायख'थिआव जोंना थिगैनो जोंनि साननाय हनायाथ' जोंङो पाब्लिक नि प्रतिनिधि जानानै पाब्लिक खौ नायनांगोन गरिब गुनद्राखौ नायनांगोन सोरबा रान्दि दुखियाखौ नायनांगोन बहाबा लामा लामा अन्थाय बाला गारनांगौखौ गारगोन बबेयावबा दैमा खुरखानाय दैसा खुरखानाय बेखौ नायनांगोन बेनो आरो बे राइजोखौथ' नायनांगोनानो बै हालुवाफोरखौ बिसेसके बांसिन नायनांगौ जाहैबाय हलुवाफ्रा गेरेबसिनो कस्त' भुगिनांङो मा होनदों मा होनदों अ स्किम नि सायावथ' नोङो जेनेबा दा जोंनाव स्टेट गभर्नमेन्ट ओइ आसाम गभर्नमेन्ट निफ्राय अरुनुद'य होदों थिग जेनेबा बिटिसि आव जोंङो जोंबो हानाय खिनिखौ एस्टिमेट बानायनानै प्रजेक्ट बानायनानै जोंबो होनो सेस्ता खालामगोन पाब्लिक खौ सेबा खालामनायानो जोंनि प्रतिनिधिनि खामानि दा नायनोसै सरकारा फैग्रोथोंसै हानायखिनिखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ जौसेआव जौसेथ' होनजाथ'ला जेब्लानाखि बिसायख'थिया जानानै थांगोन अब्लासो जौसेआव जौसे होननांगोन दा माने नायन्टि पारसेन्ट आ सिय'र खासै दा जाबायदि जोंनि रायजो राजाया ग्लोब ग्लोब बारसोम फैदों आग्र'ह जादों गोदान सरकार नांगौ होन्नानै गोदान केण्डिदेट नांगौ होननानै दा बेखौ नायोबा जोंङो देरहागोनखौ पुरा आसायाव दं आरोखि

औ दे दे गोजोनबाय दे गोजोनथों गोजोनथोंसै दे